दिक्खो जी स्हाड़े जम्मू तां जेह्कियां घूमने गी बड़ियां सारियां जगह हैन जियां अपने होई गेआ पत्नीटाप होई गेआ सनासर होई गेआ अपना टूलिप गार्डन होई गेआ जियां जम्मू रघुनाथ मंदिर होई गेआ जियां अपने बहू फार्ट होई गेआ जियां कोई लाइव सैंचरियां होई गेइयां जे रामनगर बर्ड लाइव सैंचरी होई गेई जसरोटा बर्ड लाइव सैंचरी होई गेई अच्छा जियां रामनगर एक्क किला उत्थै होई गेआ अपना सनासर होई गेआ ता एह् जगह् जेह्ड़ियां होंदियां ते एह् जगह् स्हाड़े जम्मू च बड़ियां फेमस न अच्छा जियां हरि सिंह पार्क होई गेआ हरि सिंह मैह्ल होई गेआ अपना जियां रियासी होई गेआ गुलमर्ग दी गल्ल कीती डल लेक होई गेई जियां डल लेक झील होई गेई अच्छा टूलिप गार्डन जेह्ड़ा अपना नमां जेह्का स्हाड़ा सनासर सनासर बनेआ इत्थै होई गेआ ते घूमने गी जेह्कियां जगह् ठीक न ते बाकी असें महाराज असें ग्राएं लोकें जनोंदा ऐ नी कुतै स्हाड़े ग्रांऽ च इयां अपने गल्ल करचै स्हाड़ै तोआईं तां जियां एक्क स्हाड़े फेमस जगह दला दब्बड़ दला दब्बड़ होई गेआ एक्क उत्थै बी अस घूमने घामने गी जंदे रौंह्दे जियां सुद्धमहादेव होई गेआ अपना राम लच्चन होई गेआ एक्क कैलाश पर्वत होई गेआ इनें जगहें च स्हाड़े ग्राएं लोग जेह्के नेही नेही जगह् जंदे उप्पर जंदे क्योंकि स्हाड़े कोल इन्ने पैसे गै नी होंदे के अस इत्थै सिटी च एड्डे एड्डे दूर औचे जां दूर दूर असें कोई ग्रांऽ च जेह्ड़ियां होई गेइयां अपने जियां बुड़ा कतार मंदिर होई गेआ छप्परी होई गेई छप्परी माता ऐ जियां अपना मचेल माता रानी होई गेई उत्थै बी एक्क मतलब लोग जंदे टूरिस्ट कटड़ा टूरिस्ट कटड़ा बी बड़े जंदे कटड़ा जियां माता वैष्णो उत्थै बड़े हारे टूरिस्ट जेह्ड़े स्हाड़े जंदे जियां अपने बग्गै कठेर आहली माता होई गेई उत्थै होई गेआ बाह्वे आह्ली काली माता होई गेई उत्थै बी लोक जेह्के उत्थै ते चलो अस जेह्ड़े अस बी जंदे ग्राईं लोग जित्थै असेंगी इयां माता रानी दे बगैरा जुत्थै बी कुछ होवे घूमने गी इयां अगर ज्यादातर घूमने घामने गी ज्यादातर ते गर्मियें दे दिनें जनोंदा अगर कुतै टाइम लग्गी जा असें ग्राईं लोकें गी अस ज्यादातर जंदे गर्मियें दे दिनें बाकी इयां ते असें जनोंदा ऐ नी बाकी इयां सेब्जा होई गेआ स्हाड़ै उत्थै इक बजीन जगह् दा नांऽ ऐ बजीन बजीन ओह् बी ठीक इयां मतलब इक लोग घूमने घामने गी औंदे स्हाड़ै ग्रांऽ जिसलै मर्जी इयां तुस समझो पत्नीटाप समझी लैओ सनासर एह् सब स्हाड़ै ग्रांऽ च इसलै ब्यूटी ऐ मतलब सिटी च गर्मी होनी स्हाड़ै ग्रांऽ च इसलै मतलब इन्ने देवदार बूह्टे देयारें दे बूह्टे इन्नी ठंडी ठंडी ब्हाऽ समझी लैओ कि तुस इयां पूरा पत्नीटाप रक्खी लैओ इस स्हाबा दा ऐ पूरा